तव्हां ब्यास जलंधर ऐं अमृतसर घुमण विया उहे हुन जे बारे में ॿुधाईंदा असां हितां कटनी सूरत मां सूरत मां आहियासीं असां पहिरियों ब्यास वियासीं ब्यास में बाबा जी जा दर्शन कयासीं बाबा जी सत्संग कंदा आहिनि ऐं का दर्शन बि ॾींदा आहिनि छंछरु ॾींहुं वेंदा का दर्शन थींदा आहिनि आतवारु ॾींहुं हुननि जो संडे ॾीं हुननि जा परवचन थींदा आहिनि परवचन ॾाढा सुठा ऐं ॾाढा सुहिणे नमूने असां ॿुधासीं दर्शन कयासीं ऐं संडे ॾी शाम जो ई कोश्चन आंसर बाबा जी कंदा आइन जेके ॿारनि जे द्वारा थींदा आहिनि हुन में तरह तरह जा कोश्चन आंसर त असांखे ॿुधी करे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं बाबा जी जंहिंजी हसी ॿुधी करे हेॾो हसी ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे असांखे ऐं जॾहिं जॾहिं असां हुननि जा दर्शन कंदा आहियूं असांजो मनु ॾाढो प्रसन थी वेंदो आहे ऐं ब्यास खां पोइ अमृतसर वियासीं असां घुमणु अमृतसर में ॾाढो गुरू नानक देव देवनि जो ॾाढो हुते वॾो विशाल भंडारो चालू हुओ ऐं असां उहो भंडारो बि खादोसी ऐं अमृतसर जी सोणी दरबार जो असां दर्शन बि कयासीं जेतिरो वई ॾाढी काफी लंबी कतार में बिहणो पयो असांखे ऐं अंदरु वेंदे ई वेंदे घटि में घटि असांखे कलाकु लॻी वयो पहुचंदे पहुचंदे अंदर ताईं असांखे पूरो हिकु कलाकु लॻी वियो ऐं दर्शन बि ॾाढा सुहिणे नमूने ऐं ॾाढा सुठा थिया अंदरु ई ॾाढियूं वॾियूं विशाल मुर्तियूं रखियलु आहिनि गुरू नानक देव जूं ऐं बाबा गुरू ग्रंथ साहिबु जो बि हुन में रखियलु आहे ऐं असां हुन खां पोइ वरी जॾहिं ॿाहिरि निकतासीं ॾाढो हिकु मंदरु ठहियलु आहे ॿाहिरि माताणी मताणी माता जो असां होॾे बि घुमणु वियासीं ऐं होॾे बि हिकु विशाल ॾाढो विशाल मताणी माता जो मंदरु ठहियलु आहे हुते बालाजीअ जो बि मंदरु ठहियलु आहे ऐं हुते हुते हुते हिकु हॉस्पिटल आहे जेकी हॉस्पिटल हलंदी आहे उहा फ्री हॉस्पिटल हलंदी आहे जंहिंखे बि कॾहिं इलाज कराइणो हुजे त उहो माण्हू हुते अची करे इलाज कराईंदा आहिनि हुते फ्री ओपरेशन फ्री इलाज जे सभु थींदो आहे त ॾाढो विशाल ॾाढो विशाल हॉस्पिटल आहे ॾाढो सुठो ऐं मताणी माता आहे मंदरु जे नाले सां ॾाढो मशहूरु हुते ईअ थोरो किथे वरी ब्यास खां पोइ पवंदो आहे इहो जलंधर असां जलंधर बि घुमण वियासीं हुते जे हिकु पार्क पवंदो आहे हुते ऐं घुमण वियासीं हुते बि ॾाढो मजो आहियो असांखे हुते रैलिंग कई सीं स्विमिंग कई सी हुते रेसिंग कई सी असां हुते मतिलबु विशाल विशाल शयूं हुते ॾाढी सारियूं शयूं असांजे घुमण लाइ मिलियूं असां घुमी वठो सी ऐं ॾाढी सारी जॻहियूं अहिड़ी आहियूं हुते हुते हिकु भूत बंग्लो बि हुओ जेंजे नाले सां ई माण्हू ॾकंदा आहिनि लेकिन आहे कोनि उहो असुल में भूत बंग्लो पर ॾाढो सुठो ठहियलु आहे उहो माण्हू जीअं भई हथ लॻाईंदो त हुन खे लॻंदो हथ मुंहिंजो कोई खीचे थो वञे पर हीअं कोन्हे को हुते ईअं हिकु आटोमैटिक बि ठहियलु आहे ॾाढो मस्तु ठहियलु आहे ॾाढो सुठो ठहियलु आहे वरी वापसि असां जीअं ब्यास अची नाहियूं त जीअं बाबा जी अन जा नामदान रखंदा आहिनि सूमरु ॾींहुं असां हुते हेॾी नामदान वरितोसीं नामदान में कुझु कोश्चन आंसर असांखां पुछऊं ऐं हुते तमामु सुठे सुठे नमूने असां हुते हर शेवा कयूं असां बि हुते ॾाढी सारी शेवाऊं कयूंसीं अऊं हुते भंडारो प्रसाद बि असां हुते ॾाढी सारी पंहिंजे हिसाब सां ई शेवा ॾिनी सी ऐं हुते असां लंगर बि खाधियोसीं एड़े एड़े तरह ही तरीक़े सां असां ब्यास अमृतसर ऐं जलंधर घुमी आ्यांहिसी ऐं अमृतसर जो पानी एॾो सुठो एॾो सुहिणो तव जो हिक ई माण्हू अमृत लॻे जेरो नालो आहे अम्रितसर तेड़ो हुतां जो पानी बि अमृत वांगी तव बिल्कुल ॾाढो सुठो ॾाढो सुठे नमूने आहे ऐं अगरि माण्हू घुमण चाहे हुते त अमृतसर में अञा ॾाढा सारा मंदर आहिनि टैम्पलस ॾाढा ठहियलु आहिनि ॾाढो ई गाडन ठहियलु आहे हुते जिते छहिदी छहिदी द्वार चवंदा आहिनि हुन खे उहो बि ॾाढो मतिलबु घुमणु लाइक़ु आहे कॾहिं अचो तव्हां अमृतसर ब्यास घुमो तैं तव्हांखे सभु जानकारी पवंदियूं हिकु दफ़ो हुते बि तव्हां अची ॾिसो